एकोणीस डिसेंबर एकोणशें एकसश्ट गोंय मुक्ती दीस पंदरा ऑगस्ट एकोणशें सत्तेचाळीस भारत स्वतंत्र दीस तीस मे एकोणशें सत्त्यांयशीं गोंय घटक राज्य दीस सोळा जानेवारी एकोणशें सदुसश्ट जनमत कौल चवदा सप्टेंबर हिन्दी दीस